बैतूल ज़िले में आए दिन कुछ न कुछ नया होते रहता है कुछ न कुछ न्यूज़ की जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है तो इसके लिए कई टाइप पे पास है न्यूज़ चैनल इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक इनके द्वारा हम न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहला तो हमारे पास पेपर ही आते थे क्योंकि हम समाचार पत्र पढ़ते थे दैनिक भास्कर पत्रिका और बैतूल और आज के ताज़ा ख़बर ये सारी बहुत सारे पेपर थे छोटे बड़े बैतूल भास्कर और पत्रिकाएँ मुख्य बड़े पेपर थे समाचार पत्र जो कि हम पढ़ते थे बाकी कुछ बैतूल की ताज़ा खबर ताप्ती समन्वय यह कुछ छोटे समाचार पत्र थे जिनके द्वारा हम पढ़ते थे लेकिन आज कल ज़माना काफ़ी आगे बढ़ गया है तो इसके साथ साथ यह जेनेरेशन भी काफ़ी आगे बढ़ गई है सभी के पास मोबाईल फ़ोन उपलब्ध हो गए हैं तो लोगों का समाचार पत्र पढ़ने से रुझान थोड़ा कम हो गया है और वो समाचार पत्र पढ़ कर रुचि न दिखाते हुए मोबाईल पर इंस्टाग्राम पर फेसबुक इत्यादि पर समाचार पत्र पढ़ कर अपना ज्ञानवर्धन कर लेते हैं तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर बैतूल में एक बैतूल टॉक्स नाम का एक पेज खुला है जिस पर बैतूल से सम्बन्धित सारी समाचार न्यूज़ बैतूल के सारे अपडेटस् मिल जाते हैं और बैतूल की सारी जानकारी भी हमें उसी चीज़ से मिल जाती है तो ये तो एक बैतूल टॉक्स नाम का हो गया और फेसबुक पर भी कई चे चैनल पेज बने हैं जिन पर हम बैतूल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो बैतूल के लिए तो यह काफ़ी है और एक ताप्ती समूह में पेपर आता है उसमें बैतूल मिलता ही इसके आसपास के सारी चीज़ें हैं की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है तो यही है हमारे बै बैतूल ज़िले के महत्वपूर्ण जानकारी करने क साधन समाचार पत्र भी है पर उन पर ध्यान लोगों का कम हो गया इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है